साढ़ै भारत बिच जेह्ड़े बड़े गै शैल शैल थां न जित्थै लोक औंदे मतलब इ'यां शैल शैल मजा करियै जंदे हून जि'यां साढ़ै पैह्ला जगह् आई जंदी मानसर उत्थै बड़ी बड्डी झील ऐ ते बड़ा बड्डा मतलब जानवरें दा जूऽ ऐ उत्थै किट्ठा कीता दा होंदा जानवर उनें उत्थे उंदा पालन पोशन करदे बहुत गै शैल ऐ ओह् उत्थै उत्थै सारी दुनियां जंदी उत्थै मतलब बड़ा गै मजा करदे साढ़ै इडियां बिच कोई चीज मेईं ऐ जेह्की मतलब स्हेई चीज नेईं ऐ दूआ साढ़ै हून जि'यां माता बैश्नों होइ एई कटरा ठीक ऐ उत्थे बी लोक औंदे शिव खोड़ी ऐ मतलब बड़ै दूरै दूरै लोक चली चली औंदे मचेल ऐ मिंदल माता ऐ सुकराला माता ऐ बड़ियां ऐसियां जगहां न जित्थै लोक औंदे ते बड़ा गै मजा करदे इंडिया इक ऐसा जगह् ऐ जित्थै मतलब लोक बड़े चाऽ कन्नै औंदे ते दर्शन करदे क्यों करदे न उत्थै क्योंकी जगहां गै ऐसियां न जेह्का इत्थै औंदा न उसी बाद बिच जान दा मन नि करदा